हैलो आं में नुहाड़ी मम्मी बोल्ला नी यरो यरो बमार होई दी ही नी थोह्ड़ी कन्नै रोन लगी में निं ट्यूशन जाना मैडम छड़ा मारदी मिगी तां छड़ी रोंदी ते पढ़नै ई पिच्छें होंदी ते मौत पौंदी

मड़ी मैड़म तुस स्हेई आक्खा नी आं बाऽ अज्ज निं में इसी छुड़ना ऐ इस तंग करियै रक्खी ओड़ेआ भला में कल्ल क'न्न पकड़ियै कल्ल थुआढ़े कश खड़ी कीती ते में उत्थें कुट्टी कुट्टी लम्ब पाई ओड़नी इसी

आं में इसी हून इसी हून ना मिगी पैह्लें निहां आ फोन करियै तुसें मिगी ठीक कीता सनाइयै हून मड़ो यरो अंऊ हून इनेंगी अंऊ इनेंगी कस्सियै रक्खगी थुआढ़े कश रोज़ भेजगी चाहे इनें ई लूज़ मोशन लग्गन चाहे इनेंगी टट्टियां लग्गन जे मर्जी होग में इनेंगी ट्यूशन आइयै जरूर बैठागी ते क'न्न तुसें खिच्चने इंदे अं'ऊ बी खिच्चगी शैल करियै इंदे आं कल्ल आनगी अंऊ इसी ठीक